आतां हांवेन जें पुस्तक वाचलां तें ह मो मराठे म्हाका जें आवडलां तेच पुस्तका बद्दल हांव सांगूंक सोदतां ह मो मराठेचें बालकांड नांवाचें पुस्तक आसा ह मो मराठे म्हळ्यार हनुमंत मोरोबा मराठे तांकां ह मो मराठे म्हणटात सगळे लोक तेणें बालकांड बरयलां आनी पोहरा अशीं दोन कादंबऱ्यो हाय हेर हेर पुस्तकांय बी तेचीं आहात पूण हीं दोन पुस्तकां म्हाका चड तेची भावलीं परत परत हांयें ना म्हटलेंय तरी तीन फावटी तरी वाचलां हें तें पुस्तक प्रत्येक खेपे जेन्ना हांव वाचूंक वयता तेन्ना ताची ती भाशा तितूंत भितर जी वापरला ती भाशा तितूंत भितर गाळयांचो इल्लो संवाद आनी ताची जी वागणूक ताचें जें बाळपण म्हणा ताचे ताचे बराबर जाल्ले प्रसंग आनी ताची जी लिखाण शैली जी आसा ती म्हाका खूब भावल्या ह मो हो ल्हानपणाच्यान कोंकणांत राविल्लो मनीस आनी ल्हान आसतनाच्यान ताचो बापूय कसो आसा ताका काका म्हणटाले आनी कोंकणांतलें वातावरण तेणें वेवस्थीत ह्या पुस्तकांत ताणें मांडलां की कोंकणांत कितें कितें गावता मसाला गावता नाल्ल गावता आनी हेर जी संपत्ती केळीं म्हणां जें भाटांतलें कुळागरांतलें वर्णन तेणें केलें तर हे लोक पयलीं बरेच श्रीमंत आशिल्ले भटांचीं घरां ह मो मराठे मराठे म्हणचे हो भट आनी तेच्या घरांत भटपण भटपणगिरी करताले ते भायर हेंचें व्हडलें कुळागर आहले कारणान भटपणा बराबर हें कुळागरांत वचोन सगळें जें कितें लागता केळीं म्हणा सुपाऱ्यो म्हणा हेर गजाली ज्यो कुळागरांत लागता त्यो मागीर त्यो पुंजायताले तेंगेर कामेरी आहलीं आवय भाव भावल नांवांचो ताचो भाव अशें करून ही चौगांयची फेमिली तेची मुंज जाता आनी मुखार तो काका जो काका म्हणजे तो काका म्हणटा तो तेचो बापूय जो आहा तो कशें प्रकारीत वागता तेंचे बराबर आनी बेचाऱ्याची आवय सुद्दां मागीर मागीर मरता आनी हेंकां हें कोंकणांतलें घर सोडून आपणालें कोणाले आत्यागेर कोणा मामागेर अशें करून तेंका रांवचे पडटा तेन्ना तेंच्या मदीं तेज्या तें ही जी वाटचाल करत आसताना तेच्या मदीं जाल्ले बदल ताच्या मदीं तेणें ते ते टायमार तेका येल्ले अनुभव भटपण करताना येल्ले अनुभव आनी दैनंदीन जाल्ली तेंची दशा हेचेर हेचें रसभरीत वर्णन ह्या पुस्तकांत केल्लें आसा म्हणून तेका बालकांड म्हणचे बालपणांतलो कसो आशिल्लो ह मो आनी ताचें शिक्षण कशें जालें तो शिकपाकूय हुशार आहलो तेका मंत्र उच्चारण बी कशे शिकयले लोकांच्या घरांनी तो कसो वयतालो आनी मागीर परत तेंक तेंचो जो बापूय परत कंय काशीक गेल्ले कडेन तो मेळटा मागीर तेंचेर मारता जालें तेंकां सादे सादे पेजे खातीर सुद्दां रडचें पडटालें जे घरान एक एकान बी लागता जंय दूद अशें ओत्तालें आयज तेंकांच मुखारल्या गजालींचें मुखार मुखार जशें बुक वयता मुखार मुखार जशी ती कादंबरी वयता तशें तशें पोवपाक मेळटा की दैनंदीन अवस्था आनी हे दैनंदीन अवस्थेंतल्यानूय बीन ते मुखार मागीर कशें फुडार घेतात फुडारांत तांचो उदरगत कशी जाता तो ह मो कसो शिकता कितें शिकता हेजेर जें आसा तें आवृत्ती हेचेर मांडिल्लें आसा दुसरी हांवेन जें भाशांतरीत जाल्लें जें पुस्तक वाचिल्लें आसा तें प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद नांवाचो जो हिन्दी पुस्तक बरोवपी जो आसा गोदान तेचेर वाचिल्लें आसा तें मराठींत बरयिल्लें आशिल्ले कारणान कोंकणीचोय अनुवाद त्या प्रमाणे केला तें मराठींत ट्रान्सलेट केल्लें आसा आतां तें वाचता आसतना अशें दिसता की तितून भितर खूब प्रमाणान भास हिंदी भाशेन हिंदी भाशेंतूय तें वाचलां आनी मराठी भाशेंत येताना कितलेशे शब्दांचो उपयोग सारको जावूंक ना म्हणल्यार हिन्दी भाशेक जर एकादे शब्दाक जर एका दिया चलाइ म्हणटा जाल्यार हांगा ते माचीस बरोवपाक विसरल्या अशें काय कीत तरी दिसता म्हणल्यार एकादो शब्द हे वटेन एकादो शब्द ते वटेन म्हणल्यार कथा जरी योग्य पद्दतीन तितून भितर त्या भुरग्याचें नांव गोबोर आहा हांगा तेचें नांव गोबोर दिलां पूण हांगा तेचो विश्लेशण वेगळो जाता हांगा गोबोर म्हणल्यार आमी म्हणटात गोबोर हेचो शिंजेचो गोबोर वा लांकडांचो गोबोर म्हणा असो म्हणटा पूण थंय तेजें नांवूच गोबोर दिलां आनी तेची जी दैनंदीन अवस्था आसा ताचें जें हिंदीन आसा तशेंच हांगा केलां फक्त भाशेचो उलट सुलट अर्थ मदीं मदींचो लागना हिंदी वाचतल्याक जेन्ना जो एकादो मनीस मराठी वाचता तेन्ना तेका कळटा की बाबा खंय तरी मातशे वयर सकयल जालेल्या भशेन दिसता पूण कथासार जो आसा तो वेवस्थीत मांडिल्लो आसा आनी तशें पळोवपाक गेल्यार पुस्तक बरेंचशें आसा ह मो मराठेन जीं पुस्तकां बरयल्यांत तितूंन भितर हांव आतां मुखार वयतना पोहरा कादंबरीचेर सांगतां पोहरा कादंबरी भितर ह मो मातसो मोठो जाता आनी तो आपणाले अकरावे परिक्षण म्हणा किंवां मुखाल्लें ग्रेज्युएशन हें तें सगळें करत करत मुखार तो कसो पावता तेचे भितरय बी तो आचार्य रावता गणपती करपाचें काम करता तें आनी कितें आनी कितें कितें करपाचें कामां करता तरे तरेचीं म्हणल्यार लोकांगेर सुद्दा हांगा एक अनुभव घेण्या सारको आसा की आपणालें घर आनी दुसऱ्याचें घर जेन्ना रावतात आमी तेन्ना कितें कितें करचें पडटा थंय वयतकीर आपणाक जाय त्यो गोष्टी करूंक मेळना ते रावतात तशे आपूण रावचे पडटा अशी सगळी जो हितून हें आसा वृत्तांत तो ह्या दोनूय कादंबरींचेर एकंदरीत ह मो मराठेचें जिवन हें ल्हानपणाच्यान व्हड जायसर कशें गेलें कोरोना जालें तेन्ना कितलो ताणें त्रास घेतलो आनी कशें तरेन तो वयर सरलो एके श्रीमंत घराणें आनी मागीर तेंकां येल्ली ती गरीबी आनी ते गरीबींतल्यान वाटचाल करत मुखार तो परत त्या लेव्हलाचेर येता आनी आपणालें यश प्रतिपादन करता एकंदरीत आपलें जीवन कशें वयर वयल्यान सकल येलें सकयल्यान परत वयर गेलें हेची भासणूक तेणें ह्या हितून भितर मांडल्या